हमारे क्षेत्र में अ बहुत अ प्रसिद्ध जगह है अ ताजमहल जो अ जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है जहाँ पर दूर दराज से देश विदेशों से लोग अ घूमने के लिए आते हैं पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वहाँ के बारे में जानने के लिए आते हैं कि ये जो ताजमहल वो किसने बनवाया और उसकी सुंदरता देखने के लिए आते हैं कि ये कैसा है और इसकी नक्काशी कैसी है कैसे हैं ये और यहाँ की जो अ राजा महाराजा थे उनकी जिन्दगी के बारे में रोचक रखने वाले लोग आतें हैं जो जानना चाहतें हैं कि यहाँ पर जो पात्र थे वो कैसे थे और उन्होंने इतना सुंदर प्रसिद्ध ताजमहल बनवाया जिसको देखने के लिए लोग इतना उत्साहित रहते हैं कि हमको वो चीज देखनी हैं ताजमहल बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा अ प्रसिद्ध जगह है जो लोग अंग्रेज और काफी सारे लोग दूर विदेशों से घूमने के लिए आतें हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं कि इस हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें और उसकी अ चित्र चित्र ले जाते हैं जो वो अपने अ विदेशों में उसको लगातें हैं और उसके बारे में बतातें हैं कि वहाँ एक प्रसिद्ध जगह थी जो इतनी ज़्यादा अच्छी है अ आपको भी वह अ देखना चाहिए इस इस तरीके से हमारे यहाँ ये अ प्रसिद्ध अ क्षेत्र है और पर्यटकों के घूमने वाली जगह है